ہاں سر بولیے مابچارا ایچ پی جی جی جی میں آپ کو چارا ایچ پی پسند وار سر دیکھیے بارش میں تھوڑا سا کٹھینائی ہوتی ہے اس لیے کہیں راستہ خراب ہو جاتا ہے کہیں گاڑی کا کچھ پنکچر ہو گیا یہ سب تھوڑی سی دِقّت لگی رہتی ہے خاص طور سے بارش کے مہینہ میں تو سر اس اس گاڑی پہ کونٹیکٹ نمبر لکھا رہتا ہے ڈرائیور کا آپ اس سے کبھی سمپرک نہیں کیے کیا تو سر ایسی ہے ہم آپ کو ایک کسٹمر کیئر نمبر دے رہے ہیں جس سے آپ پوری جان کاری اس سے آپ کو مل سکتی ہے ایک کسٹمر کیئر دے رہے ہیں اس سے آپ آپ کو پوری جانکاری مل سکتی ہے کہ کیا آپ کو دِقّت ہے سب بتانا ہے آپ کو کوئی دِقّت والی بات نہیں ہے وہ سمسیا کا حل خود ہی آپ کو بتا دیں گے نمبر دے رہے ہیں چوہتر اناسی اٹھاسی چھیانوے انیس چوہتر اناسی اٹھاسی چھیانوے انیس جی سر یہ آپ کو جو سمسیا آپ کے پاس ہے پوری سمسیا کا حل یہ نکال دیں گے یہ کسٹمر کیئر ہیں آپ کا ادھیکار ہے اس سے پوچھنے کا آپ کو یہ سب سمسیا کا حل بتائے گا آپ چراغ آپ سمپرک کر سکتے ہیں ہاں کوئی دقت نہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں

ٹھیک ہے تھینک یو تھینک یو